छतपरमे बाल्टीसबमे सबचीजमे अथीमे टिनसबमे फूलके गाछ रोपने छी फूलक गाछ रोपिकऽ ओहिमे पटबै छी सबदिनके दुनू टाइम साँझ आओर भोर तकरबाद हम ओकरा जड़ि कोड़ै छी चारि दिन पाँच दिन होइए कि कि गाछ सक्कत भऽ जाइए जड़ि तऽ ओकरा माटि कोड़िके फेर पटबै छी तऽ फूल देखैमे नीक लगैए दुनू टाइम पानि देलहुँ देखैमे लोको देखैए तऽ कहैए बड़ सुन्दर फूल अइ साबुत एखन फूल हमरा से गुलाब अइ अड़हुल अइ गेन्दा अइ गुलदौरी अइ फूल एखन शीतलहरीमे सबटा एखन सुखाएल रहल अइ तैओ अपनाभरि पानि दै छी पटबै छी दुनू टाइम तहन ओकरा जड़िके कोड़ै छी जे कहुना हमर अच्छा बढ़िआँ रहत जे लोक देखत जे नीक छै तऽ से अपनाभरि तऽ कऽ रहलहुँ खूब मेहनति लगा रहलहुँ आब जे हुअए फूलके अपन सबटा सबदिनके देखै छी साँझ भोर जा जा पानि दै छी किएक हमर गाछ सुखाइए